हमारे गाँव में रामलीला होता है रामलीला में राम लक्ष्मण सीता भरत बनते हैं जिसमें रावण भी बनता है और रावण को राम मार के लंका दहन करता है और सीता माँ राम लक्ष्मण वन को जाते हैं और रामलीला होता है रामलीला के बाद दशहरा भी मनाया जाता है जिसमें रमायण रावण का दहन किया जाता है और सब पटाखे फोड़ते हैं और खुशियाँ मनाते हैं रामलीले में लोग रामलीला अब अच्छे से देखते हैं औ बहुत आनंद उठाते हैं और मेला भी लगता है मेले में लोग अनेक प्रकार की चीज़ें भी चाहिए देती है जो कि लोग खरीदते हैं हर एक प्रकार की मेला में चीज मिलती है जैसे कि सबको अपनी अपनी चीज़ें आवश्यकता के लिए मेला में खरीदते हैं